आङो दाख्लै फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे मबाइल अर्दार खालामदोंमोन बियो जोबोत मोजाङैनो सफैदों आरो प्रडाक्टनि क्वालिटियाबो जोबोत मोजां केमेरायाबो जोबोत मोजां बेटारि क्वालिटियाबो जोबोत मोजां बे बे प्रडाक्टखौ नोंसोरो अर्दार खालामोबा खालामनो हागोन